हैलो अंजी म्हाराज कुत्थां बोल्ला दे तुस आं जी आं जी बोल्लो तुस आं बोल्लो मतलब केह् ऐ ब्याह् ऐ थुआढ़े घर ते क्वालिटी कनेही चाहिदी ते बधिया क्वालिटी चाहिदी नॉर्मल जा इंया ई दौ त्रैऽ क्वालिटियां साढ़े कोल ते क्वालिटी इक्क नंबर ते रेट बी इक्क नंबर ई होना केह्ड़ा केह्ड़ा कलर चाहिदा तुसें ई केह्ड़ा कलर चाहिदा तुसें ई आं किन्ना कमरा ऐ दस्स बाय दस्स दा कोई चक्कर निं म्हाराज लेई लैयो केह्ड़ा कलर चाहिदा लाल जेहा नीला ऐ थुआढ़े कोल केह्ड़ा ऐ तुस फरमाईश करो नीला बी ऐ नीला लेई लैओ काला केह् करना नीला बधिया लेई लैओ दो ज्हार रपेआ लग्गी जाना तुसेंगी म्हाराज दौ ज्हार लग्गी जाना तुसें कोई गल्ल निं तुस हट्टी आइयै दिक्खी लैयो आहो ठीक ऐ म्हाराज आं कोई चक्कर निं ठीक ऐ आयो तुस